हिकु जनवरी ॿ हज़ार उणिवीह टे अप्रेल ॿ हज़ार वीह पंज फरवरी ॿ हज़ार अरिड़हं सत अक्टूबर ॿ हज़ार एकवीह सत नवम्बर ॿ हज़ार ॿावीह